असांजे हिन सूरत जिले में सरकारी हस्पताल बि आहिनि त प्राइवेट हस्पताल बि आहिनि पर माण्हू अॼुकल्ह सरकारी खां वधीक प्राइवेट में वञणु पसंदि था कनि छो छोकी सरकारी में ॾाढी भीड़ भाड़ हूंदी आहे ऐं ॾाढो टाइम लॻी वेंदो आहे असां सुबुह सवेल वञी करे पहिरियों पंहिंजो नंबर लॻायूं तॾहिं वञी करे असांजो त नंबर ईंदो आहे असांजे डॉक्टरनि सां मुलाक़ात थींदी आहे उनखां पोइ बि जेके उहो असांखे सभु दवाऊं मिलणी खपनि कंहिंमहिल अधि दवाऊं मिलंदियूं आहिनि कंहिंमहिल अधि दवाऊं न मिलंदियूं आहिनि हिन करे असां प्राइवेट में वञणु पसंदि कंदा आहियूं प्राइवेट में असांखे ॾाढियूं सुठियूं सुविधाऊं मिलंदियूं आहिनि असांजो जल्दी असांजो शइनि जो असां निकाल थी वेंदो आहे असां जल्दी बि ठीकु थी वेंदा आहियूं ऐं असांजे आसे पासे जेके गांव आहिनि हुननि गावनि में बि हस्पतालूं कोन्हनि उहे वीचारा जेंहिंमहिल बीमार था थियनि तंहिंमहिल मुंझी था पवनि ऐं असांजे शहरनि में अचनि था इलाज कराइण जे लाइ